جی السلام علیکم آپ دودھ کی دکان ہے آپ کی اچھا کیسا دودھ بیچتے ہو آپ ہمیں کھلا ہوا دودھ چاہیے ہمارے گھر پر کوئی رہتا نہیں نا تو ہمیں اپنے گھر پر ڈلیوری کروانی ہے

کیسا دودھ رہتا ہے آپ کے یہاں کا کیسا دودھ ہے آپ کے یہاں اچھا چلو تو میں اپنے بھیا سے بات کر لیتا ہوں اور ممی سے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو کال کرتا ہوں بیک کال اوکے ٹھیک ہے السلام علیکم